धोरोमारि आन्दाय फोथाइनायनि सायाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां आयदाफोरा ओंखारलाङो जेहेतु बेफोरबायदि खोमसि फोथाइनायफोरा गामि जायगायावहाय गोबां जाफ्लेबाय थानायखौ जों नुनो मोनो जेहेतु आंबो सासे जेनोबा गामियारि जानानै मिन्थियो जे गामियाव मा मा थासारिफोरा सोमजिखाङोब्ला मा मा थासारिफ्रा जाफ्लेबाय थायो स' बेबायदि फोथाइनाय खोमसि फोथाइनायफोराहायो गोबां दङ आरोना खोमसि फोथाइनायफोरा आरो माब्लाब समाव बेफोरबायदिफोरखौबो फोथाइनांगौबो जायो जेहेतु बेफोरबायदि फोथाइयो आयेननि बेरेखा जायो मायो बुथारनो मोना मानो मोना बिदि होननायावनो गासै जेहेतु गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिफोर बेफोरबो बांनो हमनाय बेफोरबादिखौ नुनो मोनो आरो जेहेतु आं सासे गामियारि जानानै मिन्थियोब्ला आंनो माब्लाबा समाव बिसिनि सिखार जानांदों बिनि सायाव आंहा माने मोनदांथि दङ आरो बिनिखायनो बेफोरबायदि फोथायनायखौ माब्लाबा समाव जे फोथाइथाव आं बेखौ सानो थिग बेयबादिनो बेफोरबादि जथायाथ' जाफ्लेबाय थागासिनो दं आरो माब्लाबाबो जोबलांनाय नङा बेबायदिखौनो सानो नुहुरो आरो रायजो राजाफ्राथ' जेनोबा गामियाव थायो जेहेतु माब्लाबा समावहाय लोमजानाय समाव अजा मोनस्लाबा ड'क्टर मोनस्लाबा बेबायदि जायो बेफोरबादिआथ' जेनोबा जाखायो माब्लबा समाव थाखा फैसा थाया बेनिखायनो बा ड'क्टरफोरनावबो लांनो हाया अजानाव लांनो हाया बेबायदि जायो बेबायदियै जेनोबा ड'क्टरफोरनिफ्राय मुलि मोनजायै मायै बिदियावहाय थैनो गोनां जायो बेबायदि थासारियावहाय सोरबा सोरबा जेनोबा गुबुन गाज्रि नोजोर नांदों बा सोरबा खोमसि फोथाइनायनि सायावहाय बेबायदि जादों बेबायदिखौ होनो आरो बेनिखायनो माब्लाबा समावबो बेफोरबादि जिनिसावबो फोथाइथाव नङा आरो सोरबा सोरबा मानि एसेखौनो एसे गोबां बारायगा बारायगा बुंग्रा मानसिफोर थायो नालाय बिनिखायनो आरो जेनोबा गामिफोरावहाय माखासे अजाफोरबादि बा तानथ्रिक बायदि बेफोरो बेरायदिङो जे नोंखौ नायनानै जेनोबा नोंनि जिउआव मा जागोन बेफोरखौ डाइरेक्ट डाइरेक्ट नोंखौ मोखाङाव नायनानै बिदि बुंला बायो आरो आस्थामफोर लाखिनांगौ अब्लानो नोंनि जिउआव थानाय ग्रहफोरा जोबगोन मागोन बिदि बुङो स' बेफोरबादिखौहाय मानि फोथाइनो गोब्राब जायो आरोना मानोबा जोंनि जिउआवहाय मा जागोन मा जाया बेफोरखौथ' इसोरानो लिरनानै होखानाय बा इसोरा जेरै लिरदों बेबायदिनोथ' सोलि लांगासिनो दङ बिनिखायनो माब्लाबा समावहाय बिसोरबो माने बारायगा बारायगा बुंनाय बेफोरबादिखौ नुनो मोनो आरो स' रायजो राजाफोराहाय माने खोमसि फोथाइनाय जेनोबा खोमसि लेखा फरा फोराव फरायनायफ्राव मोनदों जेनोबा आंग्रोमोनदा दं मा दं बिदि होननानै स' आंग्रोमोनदा दं बिदिआथ' जेबो नङा बिदि होननाय दं आरो लेखायाव जेनोबा माबा मोनसे मुवा जेरावहाय हाब्रुफोर दङ बेयावहाय जुदि दैनि दुंनाय बा सानदुंनि रिफिनायफोरजोंहाय बिदिनो माखासे मोदाननायफोरा सिखांनानै जेनोबा जोंथि जोंथा बेबायदि नुजाथियो बेखौनो आंग्रोमोन्दा बेबायदि बुङो बिदि होननाय नुयो आरो आरो बसनथ' बेराम जानायफोरखौबो जे माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जादों गिदिर बेमार बेफोरबादि अजा दावदाय मोदाय फुजिनाय मानय बेबायदिनो गोबां खोथा ओंखारो आरोना बिनिखायनो रायजो राजाफोरा बेफोर जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनांगौ होननानै आं सानो जे माब्लाबा समाव बर'फोरनि गेजेरावनो जेनोबा बेफोरबादि फोथाइनाय फोरा गोबां दं होननानै आं सानो बिनिखायनो रायजो राजाफोरा ज'यै बिसार खालाम लायनानै बेफोरबादि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो राहा लामा लानांगौ होननानै आं सानो आरो